डोगरी साढ़ी भारत दे जम्मू हिमाचल प्रदेश होर बी बड़े सारे राज्य न जित्थै डोगरी दा प्रयोग कीता जंदा जि'यां साढ़े जम्मू बिच ते डोगरा कल्चर बनाए दा कि असें ई डोगरे गै आखदे लोक मैक्सीमम डोगरी बंदे गी बोलनी चाहिदी जरूरी निं ऐ कि हिंदी गै बोल्लो डोगरी बंदे नै बोलना बड़ा जरूरी ऐ क्योंकि डोगरी बिच्चा असें गी ऐसे ऐसे वर्ड सिक्खने गी मिलदे जेह्दे कन्नै जिं'दे वर्ड दा असें गी पता गै नेईं होंदा कि इ'नें वर्ड दा डोगरी बिच बी कोई मतलब ऐ इस करके असें गी डोगरी बोलनी चाहिदी क्योंकि डोगरी बी बंदे गी इक एंटरटेनमेंट करांदी ते हसांदी बी ऐ होर बंदे गी बोलना बी औंदा कि बंदा केह् बोल्लै दा इस करके असें गी डोगरी बोलना बी औना चाहिदी क्योंकि एह् साढ़े आस्तै अच्छी होआ दी जेह्के औने आह्ले औने आह्ली जेह्की पीढ़ी ऐ उं'दे आस्तै बी डोगरी दा अग्गें बड़ा जैदा रोल होऐ कि सारे डोगरी बोलन ते अगर अस डोगरे आं ते अस डोगरी निं बोलगे ते साढ़ा केह् फायदा डोगरे होने दा क्योंकि असें गी डोगरी बोलनी इस्तेमाल करनी पौंदी जि'यां अग्जाम्पल साढ़े घर कोई रिश्तेदार औंदा अस उसी पुच्छने आं नमस्ते ओह् आखदा नमस्ते सनाओ केह् हाल ऐ अस बी आखने ठीक ऐ होर तुस सनाओ केह् हाल ऐ ओह्बी असें गी आखदे न ठीक ऐ केह् करै ने अस आक्खने किश निं तुं'दे आस्तै पानी पा ने गलासै च ओह् आह्नै ने आं ओह् आखदे ठीक ऐ भी अस उ'नें गी पुच्छने आं कि न्हारी करनी जां करी आए दे ओ ओह् आखदे नेईं अस करी आए दे आं भी अस मतलब उं'दे कन्नै इ'यां गल्लां करना स्टार्ट होई जन्ने आं होर होर इक जेह्ड़े साढ़े घर रिलेटिव आए दे होंदे उं'दे कन्नै डोगरी बिच गै गल्लां करने होन्ने क्योंकि अस जम्मू साढ़ा मेन एह् गै डोगरी कल्चर ऐ अस कोई रिश्तेदार औग घर ते डोगरी बोलने ते इस करियै अस डोगरी जिन्ना जैदा यूज़ मतलब जिन्ना जैदा ओह्दा उपयोग करगे इन्ना गै असें गी अपने आप डोगरी मतलब ओह्दे बारे च मतलब थोह्ड़ा पता लगदा क्योंकि असें गी डोगरी बोलना चाहिदी